मां ॿुधो आहे त तव्हांखे घुमणु फिरण जो ॾाढो शौक़ु आहे तव्हां ॿुधायो किथे किथे घुमिया आहियो हाली में मां अमृत्सर वई हुअसि मुंहिंजे ॾोहिटे जो बर्थडे हुओ त असां हुते गोल्डन टैंपल वियासीं हुते बर्थडे हुन जो मल्हाइण लाइ त हर सालु किथे न किथे वेंदा आहियूं जीअं हुन जो बर्थडे हमेशा ॿाहिरि मल्हाईंदा आहियूं जयपुर उदयपुर शिमला कुल्लू मनाली ऐं मां घणेई जॻहि घुमी आहियां पर मां हीअंर न अमृत्सर में मूंखे ॾाढो सुठो लॻियो हीअंर थधि हुई सभेई मना पिया कनि की थधि में तव्हां अमृत्सर वञो था अमृत्सर उहे ई थधो हूंदो आहे पर असांजी ॾाढी इछा हुई गोल्डन टैंपल वञी करे बाबा जो दरबार जो असांखे हुते ॾिसिणो ॾिसिणो हुओ हुते सेवा करिणी हुई त असां हुते वियासीं त हुते रामकिरत नाले जी बि हिकिड़ी ॾाढी सुठी जॻहि आहे जिते पूरो भॻवानु राम जा मतिलबु जेके ॿार और पत्नी सीता ऐं हुन जा ॿार जेके हुआ लव कुश बालमिकी जे ॾाढो वॾो आश्रम आहे उहे उते ई पलिया हुआ उन्हनि जी पढ़ाई बि उते ई थी शिक्षा दिक्षा सभु उन आश्रम में ई थिया ऐं जिते हुननि आश्रम में जो यज्ञ जो घोड़ो ॿुधियो हुओ इवन उहा जॻहि बि उते ई आहे उहो पेड़ असां ॾिठोसीं जिते माता सीता जिते रोटी ठाहींदी हुई सीता रसोई सभु कुझु ॾिसी करे ॾाढो सुठो लॻियो पर मां असां इहे ई सोचियो पिया की इते एतिरी सुठी ऐं पवित्र जॻहि पर हुन जो असांखे हेतिरो त केरु मतिलबु असांजे इतिहास में हेतिरो घणो ॿुधायो न वियो आहे हुन खे वधीक केर न कयो आहे सरकार खे खपे की हुन जे बारे में माण्हुनि खे वधीक मतिलबु ॿुधाए करे त माण्हू सभु हुते जॻहि हुन जे जॻहि में वञनि हुन जेका मेन लव कुश जे बर्थ जॻहि जिते थियो आहे हुते हनुमान जी जो बि ॾाढो सुठो मंदरु आहे ऐं गोल्डन टैम्पल वञी करे त बिल्कुलु हुते वाहेगुरू वाहेगुरू ॾाढो सुठो मज़ो पियो अचे हुते ऐं हुते मतिलबु ॾिसी करे बिल्कुलु इछा ई न पई थिए राति जो बि उन जे पाण चमके पियो एतिरो बि मतिलबु ॾिसी करे त मनु मतिलबु इहो पियो लॻे जीअं स्वर्ग में अची विया आहियूं एतिरी सुठी जॻहि आहे उते घणेई जॻहि घुमणु वारी दुर्गियाना मंदर बि हुई ऐं हुओ हुते बि वियासीं ऐं वाघर मेन त वाघा बॉडर वियासीं जिते भारत ऐं पाकिस्तान जी जेका सैरिमनी थींदी आहे उहा असी ॾिठीसीं उहा ॾिसी करे त बिल्कुलु देश भक्ति जी भावना मन में एतिरी माण्हुनि जी अची वेंदी आहे भारत माता जी जय भारत माता जी जय कारनि सां त पूरो पूरो इलाइक़ो गुंजे पियो ॾिसी करे त मतिलबु एतिरो सुठो पियो लॻे इहो आहे मुंहिंजो न भुलणु वारो एक्सपीरियंस आहे मतिलब मां कॾहिं इन खे भुलंदसि न हिन जे अलावा बि मां कुल्लू मनाली शिमला सिक्किम गैंगटॉक डार्जलिंग घणी जॻहि वई आहियां ऐं शिमला में टॉय ट्रेन में बि सफ़र कयोसीं उहो बि ॾाढो मतिलबु यादगारु आहे डार्जलिंग में हुते ताज़े ताज़े बूटा सेके करे मतिलबु पेड़ मां त तोड़े करे ओॾीमहिल ई सेके करे ॾियनि पिया उहो बि ॾाढो मतिलबु हेतिरो ॾाढो सुठो एक्सपीरियंस रहियो हुओ बि असांखे सिक्किम में बि पहाड़ीयुनि जी चोटीयुनि में असां वियासीं हुते ॾाढो हुते मस्तु सुठो लॻियो हुते जीरो जीरो डिग्री ते बि हुते मतिलबु गुलमुखी घाटी आहे उहो बि ॾाढो ॾाढी सुठी जॻहि हुई ॾिसण लाइ जॻहि आहे त डार्जलिंग ऐं ॾाढी घुमणु वारी सुठी घुमण लाइ ॾाढी सुठी आहे ऐं बि हुते टॉय ट्रेन थधि घणेई एर अहिड़ा एक्सपीरियंस आहिनि जेको मां ॿुधाए नथी सघां ऐं छा चइबो आहे उदयपुर उदयपुर बि ॾाढो सुठो लॻियो असांखे उदयपुर में पहाड़ी में मंसा देवी जो मंदरु वियासीं हुते बि ॾिठोसीं जगन्नाथ जी जो मंदरु आहे ॾाढो सुठो मंदरु आहे त भारत में घुमण जी त ॾाढी जॻहायूं आहिनि माण्हू मतिलब मां सोचंदी आहियां छो विदेश वेंदा आहिनि पंहिंजे देश में बि एतिरी जॻहायूं घुमण लाइ की तव्हां पूरो साल बि अगरि लगातार घुमो तॾहिं बि उहे जॻहायूं ख़तम न थींदी मतिलबु एतिरो ए एतिरो सुठा सुठा टूरिश्ट स्पॉट आहिनि जो ॾिसी करे मतिलबु माण्हू बि इहे थी वेंदो आहे मतिलबु मनु मुक्त थी वेंदो आहे हुते ॾिसी करे त इन करे हा हर साल मां सोचंदी आहियां सियारे में या ॿारनि जी जॾहिं बि छुटी थियनि त कॾहिं इहे कोई न कोई अहिड़ो स्पॉट घुमणु ॾिसणु खपे वञे ॿारनि खे ॾेखारणु खपे जीअं ॿारनि खे बि असांजे देश जे असांजी भगोलिक जेका संस्कृति आहे हुन जे बारे में बि सभु नॉलेज थी अचे